हिंदुस्तान में जाम सारा हैल्थ केयर सिस्टम जेको आहे उहो जाम सुठो आहे जीअं की असां ॾिसूं त हर थोरे थोरे टाइ डिस्टंस ते हॉस्पिटल आहिनि जंहिं में माण्हू हॉस्पिटल में वञी करे पंहिंजो इलाजु कराए था सघनि ऐं ॿियों त हितां जो जेको सिस्टम आहे हुते हिन में भई माण्हुनि खे जेकी सुविधा ॾियणु खपे उहो जाम जल्दी मिली वेंदी आहे ॿियों त हैल्थ केयर में तव्हां हॉस्पिटल त ॾिसो ई था ऐं क्लीनिक बि जाम सारा आहिनि असां हिते बि जाम सारा क्लीनिक आहिनि ऐं हैल्थ केयर में हिकु ॿियों ॾिसो जेकी फार्मा कंपनीज़ आहिनि उहो बि सुठियूं आहिनि हिते जंहिं में माण्हू भाई उहो जाम सुठी दवाऊं ऐं जाम उची दवाऊं घटि पैसनि में ॾींदा आहिनि ॿियों त हैल्थ केयर में असांजा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जेका मेडिकल हलंदो आहे प्रधानमंत्री सेवा योजिना में मेडिकल हुन में जेकी दवाऊं हूंदियूं आहिनि उहा घटि अघु में मिली वेंदियूं आहिनि ऐं सुठी सुठी दवाऊं जो बि जेको डोज़ हूंदो आहे उहो बि घटि थोरो हूंदो आहे पर असांजे घटि अघु में असांखे दवाऊं मिली वेंदी आहिनि अधु अधु अघु बि कहिड़ी दवाऊं जो त अधु अघु थी वेंदो आहे ॿियों त अगरि हैल्थ केयर में असां ॻाल्हायूं त हैल्थ केयर में जेका हॉस्पिटल आहिनि हिन में जेका डाक्टर आहिनि उहो बि सुठा आहिनि ऐं जेका डाक्टर आहिनि हेॾा सुठा आहिनि की भाई उन्हनि खे साढी पंज छह साल पढ़ाई करे उन्हनि हेॾो एक्सपीरियंस वरितो आहे की भाई उहो कंहिं बि माण्हुनि खे ठीकु करण लाइ पंहिंजो सभु ॾींदा आहिनि ॿियों त हाणे अगरि चुनौतीअ जे बारे में अगरि मां ॻाल्हायां त चुनौतियूं इअं ईंदियूं आहिनि जीअं की भई अगरि मां ॾिसां त हैल्थ केयर में अगरि असांखे समुझो कोई भी दवाऊं जेकी आहिनि अॼुकल्ह मिलावट जाम थी थिए ऐं नेचुरल शयूं जेकियूं आहिनि उहो नथियूं अचनि त मिलावट वारी जेकी शयूं ईंदियूं आहिनि हुन सां बीमार अंश माण्हू वधीक थींदो आहे भाई माण्हू बीमार थियो आहे हुनखे ठीकु करण लाइ जेकी दवा थो खाए उहो ई हुनखे वरी ॿिए रूप में बीमार कंदी जेकी जाम ग़लति ॻाल्हि आहे त हुन बारे में असांखे उहा चुनौतियूं आहिनि की भाई जेको मिलावटूं थींदियूं आहिनि हुन में असांखे उहो मिलावटूं जेको आहे घटि कयूं ॿियों त जेको भाई माण्हू आहिनि उहो अगरि कोई माण्हू बीमार आहे ऐं हुनखे जल्दी पहुचणो हॉस्पिटल त हुन लाइ जेकी हॉस्पिटल जी हिकु सौ अठ जी जेकी एम्बुलंस जी जेकी सुविधा आहे उहो बि हेॾी फास्ट कान्हे जीअं एम्बुलंस लाइ हिकु अलॻि रोड हुजणु खपे पर हाणे त एम्बुलंस लाइ कोई अलॻि रोड कान्हे त कॾहिं कॾहिं एम्बुलंस रस्ते में बि अटकी पवंदी आहे ट्राफ़िक में ऐं ॿियों त अगरि मां हिकु बि शइ ॻाल्हायां त कोई कोई माण्हू हीअं हूंदा आहिनि जेका हैल्थ केयर में वञी करे हुनखे धंधो ठाहींदा आहिनि ऐं हुन मां ख़ाली पैसा कढंदा रुॻो ऐं माण्हुनि खे हेॾो ॾींदा बि कान्हनि बट हुननि खे हेॾो न करणु खपे ऐं माण्हुनि खे पंहिंजो हुननि खे ॾियणो खपे जेको हुन लाइ आयो आहे वीचारो माण्हू हुनखे उहो बि ॾियणु खपे ऐं फार्मा कंपनी आहियूं आहिनि जेकी उहा दवाऊं बि सुठी था ठाहिनि जेका नेचरल शयूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि मां दवाऊं ठाहिनि इहो मुंहिंजो चवणु आहे जय झूलेलाल